भारत मे कई लोकप्रिय योग गुरु हुए हैं जिन में से है महर्षि पतंजलि को फादर ऑफ योगा कहा भी जाता है महर्षि पतंजलि एक सौ पचानवे योगसूत्रों के प्रवर्तक माने जाते हैं जो इस समय मे योग के आधार हैं उनके अलावा तिरुमलाई कृष्णामचार्य को आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है उन्हे आयुर्वेद और योग दोनों का ज्ञान था मैसूर के महाराजा के राज मे कृष्णाचार्य ने योग को बढ़ावा देने के दिए पूरे भारत का भ्रमण किया था तथा और स्वामी शिवानन्द पेशे से डॉक्टर थे इनका मानना था कि एक योगी को अपने योग मे सब से ऊपर हास्य को रखना चाहिए उन्होंने एक गाना भी बनाया था जिस में अट्ठारह गुणों की चर्चा की थी उन्होंने दुनिया को त्रिमूर्ति योग से परचित कराया जिस में हठ योग कर्म योग और अष्ट योग भी शामिल हैं ये पट्टाजी जेईसी अभ्यास के योग के लिए मशहूर रहे हैं कई हॉलिवुड कलाकार भी जो इस अष्टांग योग के फैन थे